पंहिंजे तंदरुस्तीअ खे सुठो ऐं चङो रखण लाइ असां मां नेम सां सुबूह जो पंजे साढे पंजे बजे उथी करे असांजे कालोनीअ में हिकिड़ो ठहियलु आहे लंबो चौड़ो बाग खां हिकु किलोमीटर की रेंज में क़रीबनि उहो फैलियल आहे उते त इलाही सभु वञी उते पंहिंजो पाण खे पंगसि थियण लाइ डुकूं पाईंदा आहियूं थोरा योगा कंदा आहियूं योगा करण खां पोइ पंहिंजे पाण खे अनुलोम विलोम के जेके कसरतूं थींदियूं आहिनि उहे सभु कंदा आहियूं उते असांखे मूंखे डुकु पाइणु वक़्ति कंहिं संगीत जो शौक़ु कोन्हे संगीत ॿंगीत सां ॾाढो घटि ॿुधंदा आहियूं पंहिंजे रोज़ जी दिनचर्या जे बारे में उते वेही करे कॾहिं इएं डुकंदे दे डुकंदे पिया सोचींदा आहियूं असांजी दिनचर्या में अॼु असांखे ॾींहं में छा करिणो आहे भाॼी वठी अचिणी आहिनि किथे वञिणो आहे कंहिंसा मुलाक़ात करिणी आहे किथे शादीअ जो प्रोग्राम आहे किथे कीअं आहे अगरि का बि हुजे मतिलबु जेके ॾींहं जा असांजा इहे कम करिणा आहिनि उन्हनि जे बारे में पिया सोचींदा आहियूं ऐं उन्हनि जे हिसाब सां पंहिंजो पाण खे तयारु कंदा आहियूं असांखे केॾीमहिल किथां निकिरणो आहे केॾीमहिल सनानु पाणी करिणो आहे ॾाढ़ी ॿाढ़ी लाहिणी आहे कहिड़ा कपिड़ा पाइणा आहिनि इहे विचारु कंदे कंदे उते जी जेके गतिविधियूं पिया ॾिसंदा आहियूं हिक ॿिए खे जेके माण्हू ईंदा आहिनि उते घणा ई तरीक़े या माण्हू ईंदा आहिनि योगा कंदा आहिनि के उन्हनि मां अलॻि अलॻि जिम में वेही करे पंहिंजूं कसरतूं कंदा आहिनि माण्हुनि सां हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु हाल चाल करनि उते बि जीअं हाणे वञण खां पोइ सोचींदा आहियूं सिहत खे ठाहिण लाइ छा छा करणु घुरिजे हिक ॿिए जो हाल चाल के चवंदा आहिनि एलोवेरा जो जूस पीअणो आहे के चवंदा आहिनि के चवंदा आहिनि करेले जो जूस पीअंदो आहियां हिन सां हीअं थींदो आहे हुन सां हूअं थींदो आहे इहे घणे ई जानकारियूं असांखे उते सुबूह साण मिलंदी आहिनि सुठी हवा में अगरि वञूं पिया त असां जी सिहत खे ॾाढो सुठो थींदो आहे सॼो ॾींहुं असांजो सुठो निकिरंदो आहे शरीर चुस्त ऐं दुरुस्त रहंदो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे चङो वॾो सुठो सम्झंदा आहियूं ऐं उन हिसाब सां पंहिंजी दिनचर्या पूरी कंदा आहियूं